मेरे हिसाब से खेती समाज के समग्र कल्याण और स्थिरता में बहुत महत्वपूर्ण योदान देती है क्योंकि खेती हमारे भारत एक मूल व्यवसाय है जो की भारत की जनता का अस्सी प्रतिशत जनता खेती करती है और ग्रामीण परिवेश में निवेश

निवास करती है यह साथ ही खेती समग्र कल्याण और स्थिरता में भी बहुत बड़ा योगदान देती है क्योंकि खेती एक बड़े स्तर पर की जाती है जो की सभी मज़दूरों और किसानों को रोज़गार प्रदान करती है